मैं अपनी यात्रा के दौरान सबसे सामान्य वाहनों का प्रयोग इसलिए करती हूँ क्योंकि वह आराम से हमें हमारे बताए गए जगह पर पहुँचा देते हैं एक बात मुझे तब की याद है जब मैं सोनभद्र से वाराणसी तक का सफर तय कर रही थी जिसके लिए कुल समय सात घंटे लगते हैं और मैं ऐसे साधन या वाहन में चढ़ी जो की एक बस था उसमें इतनी भीड़ थी कि पूरी की पूरी यात्रा मुझे खड़े रहकर करनी पड़ी मैं कई घंटे तक इंतजार करती रही कि कहीं न कहीं पर बस जरूर खाली होगी और मुझे बैठने के लिए थोड़ी बहुत जगह मिल जाएगी लेकिन अंत तक मुझे पूरे बस में कहीं भी जगह नहीं मिली और मैंने वह पूरा सफर खड़े खड़े ही लगभग छः से सात घंटे का तय किया